जी जी जी नमस्कार छै सर जी जी कहल जाय सर जी त हम अपना घरके बात बतइये सर सर एहिमे जी जी त एहिमे इएह बात त सर जी त सर हम होगेलिये हम त छी सर चारि भाइ और हमराघरमे अभि मामा जी जी कि बोलै छियै अहाँ जी जी हमहिं होगेलिये सर जी हमरासे नीचे होगेले सब नीचे होगेले हम सबसे हेड बारि जी जी बिलकुल हम बतादेब सर अहाँके जी त तऽ हमराघरमे सब छलए सब अहिमे पूरा लगाएके छलए तऽ इसमे एग्यारह आदमी लेकिन हम अहाँके बारि बारि से बताबैत चलि हम जी हमराघरमे सबसे बड़ा तऽ हम होइ गेलै छलए दीपू कुमार जे हमर नाम होगेले दीपू कुमार एकराबादमे एकगो रंजीत कुमार हो गया इसका मेरे भाई हो गए मेरा भाइ होयगेले छलए एकगो एकराबादमे एकगो और रंजीत रंजीत होगेलै जी जी एकराबादमे मिथिलेश होगेलै और राकेश होगेलै जी सर हम कहलगेलै छलए कि अहाँ हमरा घरेपर आयल जाय छल हम घरेपर रूकल छली तऽ इएह नीक रहते कि अहाँ हमरे दरवाजा पर अबै ने ऐसे अच्छा लगते आओर हम अपनाघरके पूरा आदमीके परिचय करादेब ने रहुआ ठीकछै कि नहि सर जी जी नमस्कार छै नमस्कार छै सर जी जी जी बड़ी बड़ी नीक लगते अहाँ रहुआ आयल जाउ सर जी नहि ऐसन ऐसन ऐसन नहि हौते सर अहाँ आयल रहुआ आयल जाउ सर अहाँके कोइ दिक्कत नहि हौते सर अहाँके आयल जाउ जी जी धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद